हिकु दफ़ो मां पंहिंजे घर में सिंधी कढ़ी ठाहिण जी कोशिशि कयईं सिंधी कढ़ी जे बारे मे मां पंहिंजी मम्मीअ खां पुछो त मम्मी मां इन सिंधी कढ़ीअ खे कीअं ठाहियां मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे सॼा तरीक़ा बुधायईं मां उन खे सुठी तरह बुधियो ऐं मूंखे लगे पियो मां सुठी कढ़ी ठाही सघंदमि ऐं जंहिं ठाहिण जो समय आहियो मां कू मां पांज कढ़ी ठाहिण लाइ जीअं वेठमि त मुंहिंजे हथां छा थियो बेसण चङो विझी वियो ऐं बेसण चङो विझियो ऐं पाणी घटि हुओ ऐं उन खे भुञी बि कोन सघियमि ऐं मां उन खे छा कयो गैस ते सिम ते रखे छॾियमि सिम ते रखण खां छा थियो कढ़ीअ में तरो लॻी वियो ऐं मुंहिंजी कढ़ी सॼी सड़ी वई मूंखे ॾाढो अफ़सोस थियो की मां कढ़ी ठाहिण में नाकाम वियमि पर पोइ मां वरी मार्केट वियमि भाॼियूं भुतियूं वतियूं ऐं वरी घरु अची करे सोयू कटियूं भाॼियूं वरी मां बेसण खे सुठी तरह भुञी करे चङो सुठी तरह भुञी मस्तु ऐं बेसण जी क्वांटिटी जेतिरी विझिणी हुई ओतिरी ई विधी इन खां पोइ चङो उन में पाणी विझी करे टहिकायो भाॼियूं विधियूं ऐं पोइ मुंहिंजी कढ़ी में जेको स्वादु हुओ ॾाढो सुठो स्वादु आहियो सभिनि तारीफ़ कई की ॾाढी तुंहिंजी कढ़ी ॾाढी मस्तु ठही वई